दिक्खो मिगी जेह्का जेह्का जेह्का ट्रैवलिंग आह्ला जेह्का सीजन ऐ न एह् मेरे बी जोह्का मतलब कि मिकी जेह्का स्हेई लगदा न ओह् सीजन ऐ एह् कि थोह्ड़ा गर्मियें दा गर्मियां कोला थोह्ड़ा सर्दियें दा मिक्स जेह्ड़ा सीजन आंदा न मतलब कि दोनो दोनो दोनो दोनो दोनो दोनो सीजन अच्छे न वैसे बी जेहके साढ़ा रियासी डिस्टिक ऐ इत्थें मतलब कि वैसे इन्नी मतलब कि गर्मी होंदी नी ऐ पर पर न तैत्लू गर्मी जून जुलाई सीजन आंदे ओह्दे बिच्च बड़ी गर्मी होंदी ऐ साढ़े इत्थें इन्ना प्राब्लम नेईं ऐ असें इन्ने सीजन दे गर्मियें दा करने पर एह् ऐ कि असें जेह्का मतलब कि जेह्का जेह्का असें जेह्का प्रैफर करने आं न जेह्ड़ा ओह् अस करने थोह्ड़ा विंटर दा विंटर दा थोह्ड़ा इ'यां थोह्ड़ा इ'यां ठंडू दा सीजन होऐ ते ओहदे च अस थोह्ड़ा इयां ट्रैवलिंग करना पसंद करने की जे जेह्का साढ़ा जेह्का इत्थें गै जेह्का जम्मू कश्मीर बिच्च जेह्ड़ा रियासी डिस्ट्रिक ऐ इत्थें इत्थें ना रो मतलब कि ठंड ठंड ना बड़ी ज्यादा होंदी ऐ एह् ऐ कि हून जियां हून अस उत्थै बाह्र जाना होऐ उत्थें थोह्ड़ा उत्थें उत्थें उत्थें जेह्का थोह्ड़ा जेह्का टैंपरैचर थोह्ड़ा घट्ट ऐ वैसे एह् ऐ कि उत्थें मतलब कि अस उत्थें करी सकने आं उत्थें जाइयै अस मतलब कि बाह्र अस करी सकने आं कोई अच्छी अच्छी जगह् दिक्खी सकने आं जियां हून वर्फ शर्फ ऐ ते अस मतलब कि नार्मल जित्थें ओह् पौंदी ऐ असें उत्थें रियासी नी पौंदी पर एह् थोह्ड़ा कश ई ऐ पत्नीटाप होई गेआ सनासर बगैरा अस इत्थें मतलब कि अस करी सकने आं एह् ऐ कि हून जेह्का हून जेह्का जेह्का बैस्ट सीजन लगदा ओह् मिगी थोह्ड़ा गर्मियें दा बी ज्यादा लगदा कि गर्मियें दा बी बैस्ट सीज़न ऐ कि अस कुदै ट्रैवलिंग करी सकने आं जियां हून बाह्र जाओ थोह्ड़ा कि कि वंडर लैंड बगैरा जेह्का जेह्का जलंधर बगैरा इत्थें अस मतलब कि वंडर लैंड ऐ जेह्का वाटर वंड जेह्का ओह् बी ऐ जित्थै अस मतलब कि करी सकने इत्थें मतलब कि अच्छा जित्थें अस थोह्ड़ा पानी आह्ला जगह् गर्मियां थोह्ड़ा अपने आप गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा इयां ठंडा फील कराई सकने उत्थें जाइयै एह् ऐ कि हून जेह्का मेरे मेरे जेह्के आइडिये कन्नै जेह्का मिगी जेह्का ठीक लगदा मिगी इ'यै लगदा कि सर्दिये दा सारें कोलां बैस्ट ऐ कि अस कुदै बाह्र जाचै सर्दियें बिच्च थोह्ड़ा मतलब कि घूमने शूमने अस कुदै जाई सकने ओह्दे बिच्च ज्यादा इन्नी ठंड नी होंदी बाह्र ओह्दे कन्नै ट्रैवलिंग करना साढ़ा ठीक ऐ हां बस एह् ऐ कि जेह्का हून अस बाह्र विंटर ठीक ऐ हां पर जिन्ना बी थोह्ड़ा इ'यां जा दा कुदै घूमने शूमने होऐ जां किश होऐ ते ओह्दे कन्नै फ्ही ओह् बैस्ट गर्मियें दा सीजन ऐ कि गर्मियें दा सीजन इक नंबर एह् दिन होंदे बड्डे दिन दिन अगर दिन पर जन्ने आं दिन अगर जिन्ने बड्डे होगे ते ओह्दे बिच्च तुस ज्यादा जगह् घूमी सकने जल्दी घूमी सकने एह् चीज़ ऐ फायदा ऐ कन्नै ठंड बिच्च बंदा थोह्ड़ा घूमी शूमी थोह्ड़ा ज्यादा ओह् करी सकदा कि हां जेह्का इयां ट्रैवल करना होऐ ते ठंड ऐ ते ठीक ऐ गर्मियां आह्ला नेईं ऐ की जे की जे जेह्का ऐ जेह्की गर्मी जेह्की ऐ एह् बाह्र न जेह्की साढ़ी जेह्की स्टेट दे बाह्र गर्मी बड़ी ज्यादा उत्थें अस इन्ना प्रैफर नेईं करी सकने गर्मी खास में एह् आखना कि जियां विंटर दा सीजन साढ़े कन्नै बैस्ट ऐ कि अस घूमन बाह्र जाने गी कुदै इयां ट्रैवल करना होऐ हां अगर तुसें इ'यां घूमने शूमने गी जाना जां कोई कोई बी इ'यां कोई विकैंड बगैरा मनाने गी कुछ बी होंदे जेह्के एह् चीज़ां बनाने जाना एह्दे कन्नै थुआढ़े कन्नै बैस्ट सीजन ऐ कि गर्मियां की जे गर्मियां थोह्ड़ा इक ते टाइम ज्यादा होंदा तुस ज्यादा ज्यादा घूमी सकने होर उप्परा के गर्मियें जेह्की थोह्ड़ियां वाटर आह्लियां जगह् होंदियां थोह्ड़ी जाना बाह्र थोह्ड़ी ज्यादा दिक्खने गी लभदियां गर्मी बिच्च जियां हून वॉटर लैंड होई गेआ वंडर लैंड होई गेआ सारी जेहदे अंदर बिच्च इत्थें अस मतलब कि पूरी सोरी ऐ कि ऐक्टीविटी जेह्कियां बी होंदियां पानी आह्ली बड़ी स्हेई अच्छी चीज़ ऐ एह्दे बिच्च बंदा पानी बिच्च न्हाई सकदा जां जो बी ऐ मतलब बी सब कुछ एह् चीज़ें अच्छी ऐ ओह्दे कन्नै गै गर्मी बिच्च एह् ऐ कि थोह्ड़ा बंदा ज्यादा चिर तगर घूमी सकदा ज्यादा मतलब कि बंदा करी सकदा इ'यै ट्रैवलिंग बगैरा ते कन्नै एह् ऐ कि अग्गें जाह्गे तुस थोह्ड़ा मतलब कि इ'यै थोह्ड़ा जेह्ड़ा टाइम ज्यादा होंदा गर्मियें च चक्कर एह् ऐ हून कन्नै गर्मी बिच्च ज्यादा बंदे ते पैकिंग शैकिंग करने दी जरूरत नी होंदी इन्नी कि अगर अगर जियां अगर जियां मतलब कि ज्यादा ज्यादा दिन जियां लाने उं'दे कन्नै मतलब नेईं इन्नी पैकिंग गर्मियें दे कपड़े नार्मल होंदे थोह्ड़े होंदे ते बंदा लेइयै जाई सकदा कन्नै गर्मियां पर मतलब कि ठीक रैंह्दा इनें गर्मियें हां वैसे मतलब कि जेह्की तुस मेरे कोलां पुच्छन मेरे कोला जेह्का बैस्ट ऐ ओह् ओह् इ'यै विंटर सीजन ऐ कि ते अस मतलब कि विंटर बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्का सैंटर आह्ला सीजन आई जंदा ओह् आह्ला सीजन च बंदा कि ज्यादा देर तक घूमी सकदा कन्नै ज्यादा कोई मतलब कि गर्मी नी होंदी ऐ उत्थें बाह्र कि साढ़े इत्थें साढ़े इत्थें जे ऐंड के च बड़ी ज्यादा बड़ी ज्यादा बड़ी ज्यादा ठंड होंदी ऐ कि विंटर बिच्च ते तां अस मतलब बाह्र जाना पसंद करने आं कि इत्थुआं कि विंटर सीजन बिच्च बाह्र जाना होऐ ते बाह्र इन्नी ज्यादा ठंड नेईं ऐ जां केह् ऐ कि उत्थें बंदा राम कन्नै घूमी सकदे कि विंटर बिच्च साढ़े इत्थें थोह्ड़े थोह्ड़े नेह् सीजन बी थोह्ड़े घट्ट होई जंदे कि जे बर्फ शर्फ पेई जंदी कदें कदें ते थोह्ड़ा इ'यां कम्म शम्म बी घट्ट होंदा ओह्दे च मतलब कि बंदे कश टाइम बी होंदा कि थोह्ड़ा ज्यादा घूमी सकदा अग्गें पिच्छें बंदा जाई सकदा थोह्ड़ा मतलब कि फ्री होंदा ज्यादा ज्यादा इन्ना कम्म सीजन घट्ट होंदा थोह्ड़ा विंटर सीजन बिच्च ते तां करियै कि अस मतलब कि इन्ना करने विंटर बी थोह्ड़ा कम्म बी थोह्ड़ा ज्यादा नेईं करना होंदा ऐ कि ठंड बड़ी होंदी ऐ जे कन्नै टाइमिंग बी थोह्ड़ी घट्ट होंदी ऐ इ'यां कि थोह्ड़ा घट्ट करदा मन तां उस टाइम बंदा प्रैफर करदा कि बाह्र जाइयै बंदा घूमी सकदा जां कुदै ट्रैवल करना साढ़े गल्ला वैंटर विंटर सीजन स्हेई ऐ ओह् गर्मियें दा सीजन ऐ ते स्हेई ऐ पर गर्मियें बिच्च थोह्ड़ा गर्मी बड़ी होंदी ऐ बाह्र मतलब कि साढ़े इत्थुं बाह्र गर्मी बड़ी होंदी तां अस मतलब कि विंटर दा सीजन थोह्ड़ा ज्यादा चूज़ करने कि विंटर बिच्च साढ़ी ठंड शंड ठीक होई सकदी ऐ कि ज्यादा ठंड नी होंदी बाह्र ते अस ज्यादा दिन रेही सकने आं जो बी ऐ करी सकने इ'यां करदे कि अच्छा ते अस ट्रैवलिंग अच्छी ट्रैवलिंग मतलब कि बाह्र अच्छा करी सकने सफर अस